ہیلو جی ہاں آپ کی رائیل ایونٹ کمنی میں بات ہو رہی ہے بتائیے میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتی ہوں میم آپ کینسل کرا سکتی ہیں اور اس کا ریفنڈ بھی ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو ہمارے ہوٹل کی ویب سائٹ پہ جا کر ایک فام فل کرنا ہوگا آنلائن جس میں آپ کو اپنی ساری ڈیٹیلس جو فام میں لکھی ہیں آپ کو فل کرنی ہوں گی اسے سبمٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو بارہ گھنٹے کے اندر ایک کوائری کال آئے گی فام سبمٹ کرنے کے بعد اگر آپ کی کال سکسیسفل ہوتی ہے اور آپ کی کینسلیشن ہو جاتی ہے اس کے بارہ گھنٹے کے بعد آپ کو ریفنڈ بھی ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو کامن انفارمیشن دینی ہوگی جیسے آپ کا نام ہوگا آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوگی آپ کی ایڈریس ہوگی اور آپ کے ایڈریس کے ساتھ آپ آپ کے ایونٹ کی ڈیٹ بھی ہوگی کہ آپ نے کس دن بک کیا تھا اس کے علاوہ آپ کو ریزن بھی وہاں پہ مینشن کرنا ہوگا کہ آپ ایونٹ کیوں کینسل کرنا چاہتے ہیں کیا ریزن ہے جی میم ہم آپ کی جو پاس انکوائری کال آئے گی اس کی سبمٹ کے بعد ہی جب اگر آپ کینسلیشن ہو جاتی ہے اس کی سبمٹ کے بارہ گھنٹے کے اندر آپ کے پاس ریفنڈ ہوگا لیکن آپ کو صرف آپ کے اماؤنٹ کا ففٹی پرسینٹ ہی آپ کو دیا جائے گا ففٹی پرسینٹ آپ کا کینسلیشن چارجز لگ کے آپ کے پیسے کٹ جائیں گے جی ہاں آپ جب چاہیں میم آپ اپنا میٹ اگر ہماریے ہوٹل میں ڈیٹ ہوگی اس پل کوئی فنکشن نہیں ہوگا تو آپ ضرور بک کرا سکتی ہیں